گرمی شروع ہو چکی تھی اور پنکھا جو ہے میرا وہ آہستہ چل رہا تھا ہوا نہیں دے رہی تھی تو میں نے سوچا چلو ایک نیا پنکھا خریدا جائے تو میں نے آنلائن ویب سائٹ پہ دیکھے پنکھے بہت ہی مناسب قیمتوں میں نظر آ رہے تھے پنکھے دیکھنے میں بھی خوبصورت لگ رہے تھے لیکن میں پھر مارکیٹ گیا مارکیٹ میں ٹرائی کیا بہت سے بہت سی دکانوں پہ دیکھا بہت سے شو روم میں ٹرائی کیا ایک جگہ ایک پنکھا مجھے پسند آیا میں لے کر آیا اور اسے لگایا دیکھنے میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا میں بڑا خوش تھا ایک دو دن چلایا بہت بڑھیا ہوا آ رہی تھی اس سے ماشاء اللہ نیند رات سویا رات میں اچھی نیند بھی آئی مجھے اس کی ہوا سے لیکن دو دن کے بعد اس پنکھے میں پتہ نہیں کیا ہوا ہوا دینا ہی بند کردیا اس پنکھے نے ہوا بالکل نہیں آ رہی میں تو پریشان ہو گیا بھائی کیا ہو گیا پھر اس کے بعد میں نے کیا کیا کہ بھائی چلو ہو سکتا ہے اس کا کنڈینسر میں کمی ہو کنڈینسر میں نے چینج کروایا لا کے لیکن پھر بھی ہوا دے ہی نہیں رہا پھر اس کے بعد میں نے دوسری مرتبہ بھی کنڈینسر چینج کروایا پھر بھی ہوا نہیں دے رہا تھا تو میں نے اس کا وائرنگ وغیرہ جو ہوتا ہے وہ بھی میکینک کو دکھایا سب کچھ دکھایا یعنی بالکل تھک چکا پوری طرح سے اس کا سروس کروا چکا لیکن اس پنکھے میں ہوا آ ہی نہیں رہا بس دیکھنے میں ہی خوبصورت ہے یعنی یہ شو کے لیے پنکھا ہے یعنی اس میں کوئی ہوا اوا نہیں ہے بس دو دن چلا وہ دو دن کا اب پتہ نہیں یہ کیسا پروڈکٹ بنا ہے کمپنی نے کہ بالکل دو دن کے بعد مزہ ہی نہیں آ رہا ورنہ تو ایک بار خریدنے کے بعد چیز تو سالوں چلتی ہے لیکن اس میں پتہ نہیں کیا کمی ہے پوری سروسنگ کروا چکا ہوں لیکن کچھ فرق نہیں پڑ رہا ہے